دہلی میں تعلیمی شعبوں میں جو ایک تبدیلی آ رہی ہے وہ جدیدیت کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے کیوںکہ دہلی میں یونیورسٹی ہوں یا چھوٹے کالجیز ہوں یا اسکول ہو تو ان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ انگلش کی طرف زیادہ گامزن ہو رہے ہیں وہ لوگ اور چھوٹے چھوٹے بچے سرکاری جو اسکول ہوتے تھے پرائمری ان کی دوردرشا بڑی بری تھی لیکن آج جو نظام ہے وہ بہتر سے بہترین ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے غریب کے جو بچے ہیں وہ بھی انگلش بول رہے ہیں اردو اچھی جان رہے ہیں تو اچھا نظام چل رہا ہے ابھی دہلی میں